पुर्णियामे जेतना भी बुजुर्ग आबादी छै हुनकर देख भालके लिए आओर उनके जीवन यापनके लिए बहुत जादा तऽ सुविधा नहि छै और किछु किछु ई सुविधा उपलब्ध छै जाहिसॅं कि पूर्णियामे एक वृद्धाश्रम छै जेकि सए सैया वाला छै और ओकरामे कि कुछ खाना पीना और रहन सहनके सुविधा छै लेकिन ओतना से सबके जीवनयापन नहि हो सकै छै कियाकि वृद्धाके आबादी बहुत जादा छै आओर ओकरा लिए जादा जादा करयके जरुरत छै हुनका लिए ज्यादा घर बनाबयके जरुरत छै हुनका लिए जादा आश्रम बनाबयके जरुरत छै उनके खाना प्रदान करयके जरुरत छै आओर उनके लिए मनोरञ्जनके भी सुविधा होना चाही जे कि नहि अभी तक देल गेल छै आओर ओकरा लिए बहुत जरुरी छै कि सरकार आओर समाज ओकरा पर ध्यान देना चाही जितना भी सामाजिक समूह छै और जेतना भी सरकारी समूह छै उनका अगर ध्यान देना चाही कि हम बुजुर्गके लिए अलग अलग तरीका से उनके लिए रहन सहनके आओर खाना पीना और जीवनयापनके लिए समान उपलब्ध कराए उनके लिए रहयके भी सुविधा उपलब्ध करय उनका के पेन्शन के भी सुविधा होना चाही पेन्शनके सुविधा होतै सबके लिए छै लेकिन बहुत कोई इसके जानकारी नहि छै तऽ ओ पेन्शन सुविधाके लाभ भी नहि उठा पाबै छै आओर पेन्शन सुविधा हर सबके मिलय भी नहि छै एकरा के लिए किछु लोकके एक महीना मिलै छै कुछ लोककेँ नहि मिलै छै जेकरा वजह से हुनका बहुत परेशानी होइ छै अगर जे भी बच्चे अपने माता पिता के अलग कर दै छै अपनेसँ हुनका राखै नहि छै ओ सड़क पर आबि जाइ छै तऽ बहुत तकलीफ होइ छै आओर उनका के रहयके लिए घर नहि होइ छै आओर ओ उस उमरमे मेहनत नहि कर सकै छै अपने लिए खाना नहि लए सकै छै आओर उनके भुखे रहै लए परै छै एकरा लिए बहुत जरूरी छै समाजके ध्यान दै लए किछु हमलोग वृद्धाके लिए जेतना वृद्ध आबादी छै पुर्णियामे या कहीं पर भी उनके ऊपर ध्यान देब बहुत जरुरत छै काहे के लिए ओ हमलोगके समाजके लिए बहुत बड़ा एक कष्ट छै कि हमलोग वृद्धा पर ध्यान नहि दे पाबै छी आओर उनके लिए किछु कर नहि पाबय छी उनके लिए हर चीजके समस्या छै और उनके लिए हर चीजके लाना उनके लिए गरम कपड़े लाना ठण्डमे उनके लिए खाना पीनाके प्रबन्ध करना उनके लिए अच्छा पानी और उनके मनोरञ्जनके लिए भी जेतना भी सुविधा हो सकइ ओ सब उपलब्ध कराना बहुत बड़ा एक चुनौती छै और उसके लिए बहुत जादा पैसाके भी जरुरत छै जेकरा लिए सरकारके फण्ड प्रोवाइड करना चाही उनके सरकारके पैसा भी देना चाही ताकि ओ जे भी वृद्ध लोक छै उनके लिए काम कर सकय और उनके लिए लाभकारी हो सकै